मुर्गे जे पालन करै छियै मुर्गेके बहुत बेमारी चललै यऽ ओकरा जे मुर्गीके पालन करने से ओकर दबाइ चल चललै यऽ दबाइ चलैके बाद तबे सुरक्षित रहतै नहि सुरक्षित रहै दबाइ नहि चलैके बाद सुरक्षित नहि रहतै नहि रहैके बाद मुर्गी जे छै बेमार पड़ि जाइ छै बेमार पड़ैके बाद अपनो कि कहै छै मुर्गीके साथ साथ अपनो बेमार पड़तै मुर्गीके बहुत देखभाल करऽ पड़ैत छै बहुत ओकर करऽ पड़ैत छै जे नहि देखैके बाद बेमार पड़ैके बाद सुरक्षित नहि रहै छै सुरक्षित नहि रहैके बाद मुर्गी बेमार पड़ि जाइ छै बेमार पड़ैके बाद ओकरा जे छै दबाइ दै दै छियै दबाइ दैके बाद ओकरा जे छै से सुरक्षित रहै छै सुरक्षित नहि दबाइ छिटतै नहि सुरक्षित रहतै नहि सुरक्षित रहैके बाद अपनो बेमार पड़ि जेतै अपनो बेमार पड़ैके बाद जे छै से ओकर नहि देखभाल करैके बाद बरबाद भए जेतै बरबाद होइके बाद ओकरा जे छै देखेभाल नहि करबै तऽ ओ केना रहतै सही जँ देखभाल करैके बाद ओकरा मुर्गीके बहुत पालन करऽ पड़ैत छै पालन करैके बाद जे छै से दबाइ छिटै छिटैसँ सुरक्षित रहै छै सुरक्षित नहि रहैके बाद अपनो बेमार पड़ऽ मुर्गियो बेमार पड़ऽ जब दबाइ छिटै छै दबाइ दैके बाद तब मुर्गियो सुरक्षित रहऽ अपनो सुरक्षित रहऽ